मैं हमारे खेतों पर कम से कम छः घंटे व्यतीत करता हूँ कोई भी मौसम हो मैं हर मौसम में पूरे वर्ष भर मिनिमम छः घंटे तो मैं अपने खेतों को देता हूँ जब भी हम कोई फसल बोते हैं तो हम उसकी किसी भी मौसम में कोई भी फसल बोते हैं तो हम उसकी रखवाली करते हैं जैसे कि हमने पशुओं के लिए पशुओं का चारा किया तो उसके लिए क्या है हम खेत की तारबंदी करवा कर पहले ही उसको कन्टेन कर लेते हैं पूरे खेत को फिर उसमें क्या है हमें पसुओं से डर नहीं रहता वहाँ हम रखवारी करते हैं खेतों में पानी देते हैं उनकी नराई गोड़ाई करते हैं पशुओं के लिए चारा जो हम बोते हैं उसकी हम देखभाल करते हैं कहीं उसमें कोई रोग तो नहीं है कहीं उसमें कोई दवाई की आवश्यकता तो नहीं है इस प्रकार की चीज़ों को हम देखते रहते हैं देखते हैं और भी किसानों को देखते हैं हमारे आसपास जितने भी किसान लगे हुए होते हैं कोई अपने पशुओं के लिए चारा उत्पन्न करते हैं कोई किसी भी खेती को करते हैं जैसे मूँग की खेती या किसी भी खेती को बाजरा की किसी भी खेती को वह अपने अपने कामों को लगे रहते हैं नराई करना गोड़ाई करना जो मजदूर होते हैं उनको पानी पिलाना पानी लाना बहुत ही अत्यधिक काम खेतों में होते हैं हमारा टाइम लगभग छः घंटे का खेतों के लिए बहुत ही कम पड़ जाता है अगर हम अच्छे से देखभाल करें खेतों की तो हमारे पास टेक्टर है हम उससे खेतों को जोतते हैं एवम डोर भी करते हें फिर उसमें पानी देते हैं फिर खेती करते हैं फिर दवाइयाँ देखते हैं कि इसमें कौन सी दवाई कहाँ कैसे काम करेगी बहुत ही अत्यधिक चीज़ें होती हैं खेतों को सम्भालना एक बच्चे की तरह होता है तो इस तरीके से अगर हम खेत में जितना टाइम बिताएंगे हमें पैदावार भी उसी हिसाब से मिलेगी ये किसान का बहुत ही अच्छा वह है